हमारे पास दो गाय हैं एक बच्चा हैं हम उसका पालन देखे कैसे करते हैं पहले सुबह का टाइम हम उठते हैं आते हैं उसको अच्छे से उसका टंकी गौशाला अलग से बनवाया तो ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा ही है उसे गौशाला पूरा गोबर हटाते हैं उसे झाड़ू मारते हैं उसका टंकी जो है मतलब चारा खाने वाला चारा टंकी उसे अच्छे से पूरा जितना कबाड़ रहता है उसे अलग से टब में निकाल लेते हैं फिर पानी डाल कर उसका पूरा साफ करते हैं साफ करने के बाद उसे पानी से धोकर साफ करके उसे पूरा जो होता है ना वो जो निकाले रहते हैं शाम का उसे जाकर वो घर में डाल देते हैं फिर उसके बाद जो बजड़ी का कटवाए हैं मशीन से वो चारा और गाँव खेत में से घास ले आते हैं उसे मशीन से काटते हैं वही दोनों मिलाकर उसमें डालते हैं और डालकर थोड़ा सा बजड़ी का पीसान उसमें चला देते हैं तो वो खाने लगती है फिर बाल्टी ले आते हैं उससे दुहते हैं करीबन एक गाय मतलब फिर से पेट में उसके बच्चा है और करीबन सात महीने का बच्चा है इस समय उसके पेट में है फिर भी अभी एक लीटर दूध देती है और जो दूसरी गाय है वो भी छोटी है ज्यादा बड़ी नहीं है एक साल की है और दूसरी है जो दो साल की है तीनों हमारे पास तीन ठो गाय हैं उस उन लोगों का भी नदिया साफ करते हैं उन लोगों को भी चारा डालते हैं फिर पूरा चारा डालने के बाद गोबर उठा ले जाकर उन लोगों का भी रखते हैं रखने के बाद अपना घर पर आते हैं वो सब काम कर लेते हैं फिर दूध उध उबाल लेते हैं दूध उबाल कर रख देते हैं उन लोगों के पास जाते हैं अगर धूप हो जाती है तो उन्हें बाहर निकालते हैं और अगर गरमी का समय है तो उसे बस खिलाने पिलाने के बाद दस बजे उन्हें बाहर निकालने के बाद अच्छे से उन्हें पानी से धोकर साफ करके बैठते उठते हैं पूरा गोबर बदन में लग जाता है तो थोड़ा सा साबुन या सरफ आं बाल्टी में घोर के ऊ चारो पूरे तरफ पूरे बदन में लगाकर उसके बाद पानी से पूरा उसे साफ कर देते हैं साफ करने के बाद उसे पोंछ कर और पूरा साफ सुथरा उसके पास रखते हैं जितना ही उसे साफ सुथरा रखेंगे उतना ही उसके पास मच्छर कम लगेगा तो वो बीमार भी कम होगी गऊ जितना गाय का देखभाल सुनते हैं अच्छा से करना चाहिए उतना ही भगवान को गाय को बहुत अच्छा होते हैं न गाय भगवान को भी प्यारे होते हैं इसलिए गाय के जितना अच्छा देखभाल करो उतना ही भगवान को वही सेवा का मतलब मा गाय के माध्यम से भगवान का सेवा हो जाता है इसलिए गाय का सेवा बहुत अच्छा हम करते हैं दोनों टाइम टाइम से चारा भी देते हैं और पहले तो दो टाइम दूध लगाते थे अब एक टाइम दूध लगाते हैं और दो दिन पर तीन दिन पर उसे नहलाते रहते हैं गर्मी का सीजन होता है तो प्रतिदिन नहलाते हैं और अगर ठण्डी या बरसात है तो एक हफ्ते पर ठण्डी है तो एक हफ्ते पर या पंद्रह दिन पर या बीस दिन पर ऐसे नहलाते हैं और अगर बरसात का समय है तो नहीं नहलाते हैं काहें कि बरसात में तो खुद ही बरसात होता रहता है उसका बदन भीजा रहता है और गौशाला जब से बनवा लिए हैं तब से तो उसी के अन्दर रहती है तब नहीं भीजती लेकिन बराबर उसका देखभाल करते रहते हैं अभी दो तीन महीने के बाद वो बच्चा दे देगी तब तो तीन चार ठो हो जाएँगे सबका देखभाल करना पड़ेगा दे जितना गौ माता का सेवा करो उतना ही अच्छा होता है